हेलौ सार खोनादों ना आं नोंथांनाव माने एसे फुटबलनि सोमोन्दै एसे मिथिनानै लानो लुबैदोंमोन औ सार फुटबलखौथ' इन्टारेस्ट दङ माने नाथाय इसिबां मानि माबा गैया आरो ना औ औ औ

दे सार होनबा टेंकिउसै नोङो मोजां इन्फरमेसननि थाखाय दे होनबा